गाननि सां गॾु ई ॻाईंदी हुयसि त मुंहिंजी ॻाइण जे प्रति रुचि वधंदी वई ऐं मां ॻाइण जी कोशिशि कंदी हुयसि उन्हनि गीतकारनि ॻाइण जे ॻाइण जो तरीक़ो लए ऐं राॻ जी मधुरता खे ॾिसी ऐं ॿुधी मुंहिंजे मन में बि ॻाइण जी इछा थी ऐं मां पंहिंजे पाण खे गीत ॻाइण जे लाइ तियारु कयो हाणे सुठे नमूने गीतनि जी तियारी करे रही आहियां मां सिंधी भॼन ऐं गीत ॻाईंदी आहियां